بولیے آپ کون اچھا اچھا نام کیا ہے آپ کا اچھا ہاں ہاں بولیے

او تھینک یو جی جی میں بھی آپ کا بہت شُکریہ ادا کر رہی ہوں آپ نے میری اتنی تعریف کی آپ کو نیا لک پسند آئے اور کچھ

ہاں ہاں ہاں میں پوچھ رہی تھی ڈیٹ کب ہے شادی کی ہاں مشکل ہے کیونکہ اُس دِن کی میری بکنگ زیادہ ہے لیکن میں کوشش کروں گی آنے کی

اچھا ہاں میں تو پوری کوشش رہیں گی آنے کی ہاں ہاں ٹھیک